नीचाँ दोकानमे कोनो सभ सामान मिलै हइ जइसे गाँवमे से हमरा दोकानमे कहुँ मिलै हइ तऽ ओहि दोकानमे गयली किराना दोकानमे कहलकै हइ ओहि दोकानमे मिलतै सभ सामान मिलै हिकै जे सोचबै खोजबै से सभ सामान मिलै हइ कहलक धियपुता हइ बिस्कुट नेने अइहऽ पाँच रुपैआवला बिस्कुटे नेने अइहऽ तऽ गयली तऽ बिस्कुट लऽ कऽ कुरकुरा नहि ने हऽ कुरकुरे लऽ कऽ अयबै तऽ कभी सामान आनबै दालि आनबै चाउर आनबै कीनि कऽ से बनयबै तऽ ओहिठुन धियापुता लए अपन दू ठू चोकलेटे लऽ लेली किराना दोकानमे सस्ता मिलल आ छोट मोट दोकानमे महग मिलल तऽ पुछलक जे कए रुपैआमे दै हइ आ तऽ ई दू रुपैआमे मिलै हइ ई पाँच रुपैआमे मिलै हइ पुछली ओ दोकानमे कोन दोकानमे मिलै हइ तऽ ई छओ रुपैआमे मिलै हइ तोरे ओहिठान किनि कऽ आनली तऽ आनि कऽ धियापुताकेँ देली अरे केना चाउर तऽ तीस रुपैए किलो तऽ चाउर हिकै सबजी केना हइ दालि दै रहै बीस रुपैए एक पौआ मिलै हइ चालिस रुपैआके आधा किलो हइ ओहिसँ पुछली गेली इतनाएमे मिलतै नहि इतना पाइ रहतै नहि तऽ एके पौआ लऽ लै छियै इतने बनयबै दोसर दिन बना कऽ खयबै ओकरे दोसर दिन बनेलियै आधा किलो लेली तऽ चारि साँझ बनयली दालि एक किलो चारि दिने बना लै छियै भरि परिवार हइ खायवला पूरा घरमे से नहि कहतै कम बनबै छियै जितना देतै खा कऽ रहयके हइ दिन कटयके हइ जएह दोकानपर जैयै हमरा दोकानमे नहि अबै छै छोट मोट दोकानमे हेतै तोरा दोकानमे किराना दोकान जे एक रुपैआ बचतै तऽ मोलभाव करै छलियै एतेक सामान मिलतै जाउ ओकरे दोकानमे लिअ किराने दोकानमे हमरे दोकान छोट मोट दोकानमे रहैत हइ से कमेमे मिलै हइ छोट मोट दोकानमे मिलै हइ जइसे किराना दोकानमे सस्ता मिलै हइ सएह दोकानमे लऽ लेबै छोट मोट दोकानमे एम्हर आबि गेली तऽ हम नहि जाइ छियै अगिला दोकानमे चलि जाइ छियै कीनय लए सभ से कम रेट मिलै हइ तऽ कम रेटमे मिलै हइ सभ सामान तऽ कीनि लै छियै अरे उधार आ नगद उएहमे छोट मोट दोकानमे तऽ तुरन्ते पैसा माङ्गय लगै हइ पैसा लाउ इतना पैसा भऽ गयलनि से कहाँसँ देबै तऽ जहाँपर एक रुपैआ लरम रहय तहीँपर चलि जाइ हइ लोक खरीदय लेल हमहूँ चलि जाइ छियै दोसरा दोकान नहि जाइ छियै खरीदय लए फेर जइसे दोसर दिन उठलै जे मम्मी ई चीज नेने अइहऽ से हम खयबै पैसा हइ तऽ बौआ रे पाइ हेतै तब ने अनबै नहि हेतै तऽ नहि अनबहु कहलियै तऽ पाइ रहल तऽ कहलियै उधारो लऽ लेलियै धियापुता मूँह तकतै रहय गेली तऽ बिस्कुटे लऽ लेली पाँच रुपैआमे कहलियै चोकलेट ला चोकलेटे लयली एक गोटे कहतै कुरकुरा ला तऽ कुरकुरे लऽ लै छियै लऽ कऽ अपन अथि देली खाय लेल कहलक विहान कथि बनयली खाय लेल कहलियै से अइसे ही बनतै चाव ले बनतै से ओ तऽ बना ली तऽ बना दै छियहु खइहेँ इएहसभ बनबै छियै दालि बनेलियै सब्जी बनयली चावल बनेलियै टाइम लागै हइ बनबयमे समय लागै हइ बनतै तब खइहेँ ताबेमे धियापुता छटपटाए लागय खाय लेल से कतेक कालसँ बनबै छै रहतै जलावन जलावन किनि कऽ आठ रुपैए किलो जरना अनै छियै कीनि कऽ आनि कऽ फेर बनबै छियै तऽ काँचे जरना रहय तऽ सुखबयके पड़ै हइ जरनाके सुखा कऽ चूल्हि पजारि कऽ चढ़ा कऽ बनबै छियै धियापुता रातिकेँ सुति रहै हइ बसिया भेल तऽ अपन खयलनि आर खयलनि माल बकरीकेँ दऽ दै छियै कहलियै धिया बच्चा नहि खाउ गैस बनि जयतहु नहि दै छी खाना टटका बनयली तऽ ओकरा बना कऽ फेर दोकान गयली दोकानसँ सौदा आनली कीनि कऽ तब बनयली धियापुता तब अपन खयलक हम ओहि टाइमके तऽ काम करय लेल चलि जाइ छियै एहि सभमे नहि घास कऽ के लऽ के महीँसके दऽ दै छियै फेर खयतै अपन कुट्टी पानि कऽ कऽ रखै छियै फेर भी विहान उठि कऽ अपन घर अङ्गना बहारि कऽ अपन काम रोजगारमे लागि जाइ छियै ई तऽ भेलै बकरी घास दै हइ मालकेँ कुट्टी दै हइ एना होतै नहि होतै से